प्रकृति के बदलल मिजाज देख जखन चारूकात बारीश आँधी सँ बेतक ज्वाला जागि गेल छल तखन हम अपन सहरसा श्रीनिवास रेस्टुरेन्ट मे अपन मित्र प्रदीप जी के कहलियनि जे भाइ आइ विपरीत परिस्थिति मे जॅं अहाँ हमरा भोजन उपलब्ध करा सकी तऽ अहाँकेॅं हम गुणगान करब आ हम अहाँकेॅं जानकारी दी जे ओ भोजन लऽ कऽ एला बीस किलोमीटर दूर हमर गाँम ओ जे भोजन हम खाना खेलहुॅं आ से जे स्वाद लागल तकरा लेल हम अपन मित्र के धन्यवाद दऽ रहल छियनि